हाँ हमारे यहाँ पर अचार बनाने का पीढ़ियों का एक तरीक़ा है जो पीढ़ियों से एक सा चला आ रा है और वो हमारे यहाँ कि विशेषता भी कहलाती है लेकिन उसके लिए सब से पहले ज़रूरी है राम खेला कैरी का मिलना यानी जो आम की प्रजाति है उस में भी राम खेला कैरी मिलनी चाहिए और ये कैरी भी तब ली जाएगी जब एक या दो बार बरसात हो चुकी होगी यानी लगभग जुलाई के महिना आते आते जून के बिल्कुल अंत में और जुलाई की शुरूआत में ही ये अचार डल सकेगा क्योंकि तब तक एक या दो बार की बारिश हो सक हो जाती है और फिर राम खेला कैरी ली जाती है और राम खेला कैली कैरी के साथ साथ हमारे यहाँ का बरसों पुराना अचार का एक मसाला तैयार किया जाता है जिस में राई हम बाज़ार से लिया गया सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए हम कच्ची घानी का तेल लेते हैं जो कि शुद्ध तरीक़े से निकाला जाने वाला तेल है फिर इसके अलावा जो और मसाले उस में मिर्च डालना है नमक डालना ये सब भी हम बाज़ार का इस्तेमाल नहीं करते ये हाथों से पीसे जाते हैं और इन सब का मिश्रण बना कर फिर हम अचार डालते हैं तो इस लिए ये पीढ़ियों से ये तरीक़ा हमारे पास चला आ रहा है और ये हमारी एक विशेषता है